हँ हमराके नहि ओ फूलके गाछ लेना रहै आमके हो गेलै लीचीके आओर ई एहि सबके गाछ ओछके गु गुलाबके हँ यहाँ अहाँके फूल यहाँ अहाँकेँ फूलके बगानमे की की सब छै ओ ई फू ओ फूलके रेट फूलके दाम केना कि लगेने छी अहाँके बगानमे फूल फूलके क्वालिटी बढ़िआँ छै ने वहाँ अहाँकेँ बगानमे हँ हँ हाँ हँ ओ तऽ बढ़िआँ पता

ओ अभि कहाँ अहाँकेँ अहाँकेँ बगानमे अभि अहाँ बगानमे ही छियै ने हँ ओएह दश पन्द्रह गो फूल लेना रहै बगानमे लगाबयके लिए ओएह हँ हँ ओ तऽ छै

अच्छा अच्छा गमला मतलब ओ जे गमला देहब अहाँ ओ

तब अहाँ कखन अहाँ कखन फ्री छियै कि अपनेकेँ बगानमे आ सकैत हँ हँ

हँ तऽ सहि रेटेमे चाहिए ने आओर की हूँ तब जखन फ्री होइ अपनेकेँ हमरा काल कर दियै ने तब आबिके अहाँ से लय लेबै दश पन्द्रह गो फूलक गाछ लेना रहै इसीलिये हाँ ठीक छै हम आबैत छियै तब थोड़ा देरमे ठीक छै ठीक छै रखैत छी